हमर नाम सुधीर चन्द्र भेलक हमरा घरमे लगभग सातगो सदस्य छै जाहिमे माइजी बाबूजी तीनगो बहिन भेल आओर हम दू भाइ भेली दू भाइमे सबसँ बड़का भाइ हम छिए ओहिके बाद जतना भी तीनू बहिन छै सब तीनू छोट छै सबसँ छोट एगो आओर भाइ छै आओर हम अभी एखन पढ़ाइ कृषिके पढ़ाइ करि सकै छिए अपना स्नातक करि रहल छी पढ़ाइ लिखाइ कृषिसँ ही आओर अपना आओर अपना घरपे खेती बाड़ी भी करै छी आओर भी दोकान उकान जे चलाबैके होइ छै से सब चलबै छी घर ओहिके साथे साथे अपन पढ़ाइ लिखाइके साथ साथ नौकरी उकरी हइ जे हइ ओहो सबके तैआरी वैआरी करै छी आओर अपना बारेमे हम बताइ तऽ हमरा लगभग पाँच फीट पाँच इन्च हमर कद छै गोरा नहि छिए मतलब साँवले छिए ओहिके बाद पढ़ै लिखैमे ठीक छिए मैट्रिकमे भी फर्स्ट डिविजन केलिए इन्टरमे भी फर्स्ट डिविजन केलिए आओर तरहके भी कएकगो डिप्लोमा उप्लोमा सर्टिफिकेवटला कोर्स उर्स कएले छिए आओर भाव स्वभावके हइ तऽ भाव स्वभावके सब एकदम ठीक हइ बड़ाके कइसे सम्मान करैके चाही छोटाके कइसे प्यार करैके चाही ओहिसब बातपर ज्यादा ध्यान दै छिए माँ बाबूजीके आदर उदर कएली घरके बड़ होइके साथ साथ जिम्मेदारी पूरा निभाबै छिए कइसे कि हाँ बहिन सबके कइसे पढ़ाबैके हइ छोटका भाइके कइसे पढ़ाबै उढ़ाबैके हइ ओहि सबके धिआन दै छिए कि सीधा ओसब कहीँ बिगड़ि उगड़ि नहि जाइ अपना जीवन सही तरहसँ बनाबे उनाबे ओहि सबके बारेमे खेलै उलैके बारेमे तऽ हमरा किरकेट बहुत पसन्द छै कि हमेशा हम दू घण्टा लगभग रोज किरकेट खेलै छी शामके समय जाहिसँ पूरा एकदम शरीर उरिरके जो भी बीमारी उमारी नहि होइ व्यायाम भी हो जाइ एहिके लेल कोशिश करै छी सुबह उठिकऽ दौड़ उड़ करैके हइ या कोइ व्यायाम करैके ओसब करै छी बाकी खान पीन हइ ई सब हइ अच्छा शाकाहारी खाना खुना खाइ छी